मूंखे ओम कॉम्प्लेक्स थिएटर में वञिणो आहे हुनजे लाइ मूंखे उते प्रोग्राम आहे मां उते उहो ॾिसणु चाहियां थी पर मूंखे उते जे लाइ टिकेट खपे पर उहा टिकेट मां कीअं प्लेटफॉम था वठां या मूंखे ऑनलाइन बुक कराइणी आहे उहा टिकेट त कहिड़ी तरह मां बुक कराया हुनजे लाइ मूंखे छा करिणो पवंदो फॉम भरिणो पवंदो या आधार लिंक लॻाइणो पवंदो या हुन में आधार नंबर लॻाइणो तारीख़ लॻाइणी पवंदी उहो तव्हां मूंखे महिरबानी करे ॿुधाईंदा त तव्हांजी वॾी महिरबानी थींदी मुंहिंजी थोरी मदद कंदा ऐं मूंखे ज़रूरु ज़रूरु वञिणो आहे उते त तव्हांजी महिरबानी थींदी तव्हां इहो मुंहिंजो कमु कंदा त